ہر دور میں بچوں کے لیے گیم کا کریز رہا ہے اور اس کے دور میں ہمارے زمانے میں ٹی وی کے اندر جیسے سپرمارئیو گیم یا ٹیگن تھری گیم چلتے تھے اور تو آج کے دور میں آج کے دور میں موبائل پہ جیسے پب جی جی ٹی اے اس طرح کے گیم بہت مشہور ہیں ان گیموں کے بچے جب گیم کھیلتے ہیں تو اپنی دماغی طاقت زیادہ دماغ میں لگا دماغی طاقت اپنی زیادہ تر گیم میں لگا دیتے ہیں اس لیے جو پڑھائی لکھائی میں دھیان ان کا کم لگتا ہے گیم ایک طرح کی کے عادی ہو جاتے ہیں جس سے جب اپنا پڑھائی پہ دھیان کم دے پاتے ہیں ایک طرح کا نشہ ہے جو بچے کھیلتے ہیں تو ان کو لت لگ جاتی ہے اور اس گیم رو ڈیلی ان کو گیم کھیلنا ہوتا ہے اس لیے گیم ایک طرح کا دماغ کی ذہنیت کو متأثر متأثر کرتے ہیں